अज्ज अस थुआनूं साढ़े जेह्ड़े कल्चर जां अस इ'नेंगी इयां डोगरी च आक्खने जां साढ़े जेह्ड़े रीति रवाज जा जेह्ड़ी साढ़ी परानी जेह्ड़ी ओह् चलदी आवा दे जेह्ड़े साढ़े रीति रवाज अज्ज अस थुआनूं उं'दे बारे च नॉलेज मतलब अस उं'दे बारै च ज्ञान देआ दे अस उं'दे पर जेह्ड़ी चर्चा करन लग्गे साढ़ा अज्ज दा विशे ऐ जेह्ड़ा एह् ऐ कि अस रौह्ने आह्ले इयां सांबा दे आं सांबा डिस्ट्रिक्ट दे अंदर केह्ड़े केह्ड़े ध्यार होंदे जां केह्ड़े केह्ड़े मेले होंदे अस उं'दे बारे च थुआनूं जेह्ड़ा सनान लग्गे आं जियां कि साढ़ै इत्थै कोल जेह्ड़ा स्थान ऐ बाबा सिद्ध गौरिया दा जेह्ड़ा टेम्पल ऐ मंदर ऐ ते इद्धर बी जेह्ड़ा बड़ा बड्डा केह्ड़ा मेला लगदा हर साल जेह्ड़ा जेह्ड़ा कीता जंदा ऐ होर काफी दूरा दूरा लोक उसी जेह्ड़ा दिक्खन आंदे आ पंजाब दे लोग होई गे कठुए दे बड़े दूर दूर दे लोग इसी जेह्ड़ा दिक्खन आंदे न इस मेले नू ते बड़ा ई लोकां नूं खुश आंदा ऐ कि देश बिच्च मेले होंदे रौनक जेह्ड़े लग्गे रौंह्दी साढ़ा जेह्ड़ा देश ऐ बिच्च जेह्ड़े जियां कि ओह् होंदे ऐ फंक्शन बगैरा जां जो बी अस आक्खगे मेले बगैरा लगदे इं'दे कन्नै साढ़े देश च जेह्ड़ा ऐ रौनक जेह्ड़ी ऐ लग्गी रौंह्दी ऐ कि साढ़े इयां रिलीजन ऐ साढ़े इत्थें इयां जनानियां जां औरत जां महिलाएं जेह्ड़ियां साढ़ियां ओह् करदियां मातां जां मेरियां भैनां ऐ जां जो बी जेह्ड़ा एह् मनांदे ऐ जियां बच्छ दूआ होई गेई बच्छ दूआ बी इक बड़ा पराना जेह्ड़ा चलदा आवा दा ओह् ऐ साढ़ा इद्धर दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ मतलब कि रीति रवाज ऐ हल्ली तक्कर बी लोक उसी करा दे ते मेरी मेद ऐ अग्गें बी लोक जेह्ड़े साढ़े पराने जेह्ड़े कल्चर ऐ इ'नें चलांदे रौह्न अपने जेह्ड़े पिछले जेह्ड़ी ओह् जेह्ड़ी बजुर्गें दियां जेह्ड़ी नशानियां जेह्ड़ियां नेईं भुल्लन कि उत्थुआं सानूं चंगा लगदा कि साढ़े जेह्ड़ा इतिहास जेह्ड़ा अस कन्नै लेके चलगे ते अग्गें जाइयै साढ़ा इतिहास बनना ते मतलब कि मेरा आक्खना कि जियां कुंभ दा मेला होई गेआ जियां उद्धर होई गेआ बाबा उद्धर सिद्ध गौरिया दा चांबलेआयल मेला लगदा चांबलेआयल बी जेह्ड़ा मेला लगदा ओह् बी बड़ा चंगा होंदा उसी बी बड़े लोग बड़ा रश होंदा कुसै बी बलेआयल मेले उप्पर लोक गेदे होंदे जेह्ड़े ओह् दिखदे ऐ काफी लोग जेह्ड़े दिखदे ऐ साढ़े लोकल दे लोग जेह्ड़े बड़े जेह्ड़े खुश रौहदे हैन जेह्ड़े फेस्टीवल दिक्खने ई ध्यार गी जेह्ड़े टाईम टू टाईम आंदे रौंह्दे अलग गै इक ग्रांऽ च जां देश च समझो स्टेट च कोई बी रौनक लेइयै जेह्ड़े आंदे मेले लेई होना जेह्ड़ा बड़ा चंगी इत्थें छिंजां होंदियां होर बी जेह्ड़ी अदर ऐक्टीविटीज होंदियां ओह्दे कन्नै लोग दस्सदे अपना बल बगैरा दस्सदे कि साढ़े लोक किन्ने पराने बलशाली लोक हे ते अज्ज दे लोक जेह्ड़े कुद्धर जा दे गल्त साईड जा दे ते साढ़े जेह्ड़े रीति रवाज जेह्ड़ा भुल्ली जा ते होर इ'यां गल्त इयां आदत अ'ल्ल इ'यां जा दे मेरा आक्खना कि अपने रीति रवाज निं छड्डो ते अपने रीति रवाज जेह्ड़े याद रक्खो ते देश दे बारे बिच्च परानी गल्लां सुनो पराने लोकें च बैठो पराने बुड्ढें च सुनो पैह्लें केह् खंदे हे जो लोग इन्ने ताकतवर होंदे हे अज्जकल दे लोक जेह्ड़े इन्ने जेह्ड़े उ'ऐ नेह् नेईं ऐ ते पैह्लें बी जो बी साढ़ै इत्थें खलांदे खलूंदे हे केह् होंदा हा दुद्ध लस्सियां पींदे हे अज्जकल लोकें बंद करी दित्ते दा ऐ ते इ'यां अज्ज एसी हालें इ'यां बगैरा बगैरा रौंह्दे ते इयां मेरा आक्खना कि उ'नें लोकें गी इ'नें चीजें गी छुड़ो एह् बंदे दा शरीर दा जेह्ड़ा खतम करने आह्लियां चीजां न